आ खतखतें मणगणें पायस नेवऱ्यो पातोळ्यो सार कडवण भाजी बेणण्याची तांबडी मुळ्याची मेथयेची वालपापडी ताळ किळो ताळकिळ्याची भाजी लोणचें पापड माण्याचो रोस तो बिंबलांचो रोस चण्याचो रोस मुगांचो रोस कडी शीत बाल्ले नुस्तें हुमण आमड तीख किसमस किस्मूर ताल्ल्यांचें सुकें सुकी सुंगटां गोडशें खीर कणगाची पिटाची सामुसा वडा भाजी बटाची कापां बटाट्याची कापल्या साव चाव कॉफी वांय वांयग्याचें भर्त पुलाव पिस बिरयाणी शाकोती चिली तसवळिली तोपां बाकरी तांदळा भाकरी शिरो पोण्याजी शिरो पणसाची बाकी साठां पणसाची गोठांजी साट